बिजली तऽ बहुत खतरा बला चीज छै एहिसँ बचल जा सकैत छै जे बिजलीके करेन्ट जतबे बेगसँ अहाँकेँ शरीरमे लगैया अहाँ ओतबे बेगसँ यदि अपन हाथके पाछाँ कऽ लेबै तऽ अहाँ बिजलीके खतरासँ बाँचि सकैत छी बिजलीके तार जोड़ऽके समयमे अहाँ विशेष रूपसँ ध्यान देब जे चप्पल आओर जूताके प्रयोग करी आओर कोनो लकड़ी या फाइवरके समान पर चढ़िके ही बिजलीके तार जोड़ी यदि अहाँ एहि सब मतलब एहि सब अथीके यदि अहाँ अपना नजरिमे रखबै तऽ अहाँकेँ बिजलीसँ बचल जा सकैत छै बिजली तऽ छैहे खतरा बला चीज लेकिन ओ जतबे बेगसँ अहाँकेँ करेन्ट मारि रहल अइ अहाँ ओतबे बेगसँ यदि अहाँ अपन हाथके या जाहि शरीरके अङ्ग पर अहाँकेँ कोनो जगह बिजली सटल अहाँ यदि ओहि अङ्गके ओतबे बेगसँ यदि पाछू घिचबै तऽ अहाँ बिजलीसँ बाँचि सकैत छी बिजलीके करेन्ट अहाँकेँ नहि लागत बिजलीके करेन्ट लकड़ी पर आओर फाइवर पर चढ़िकऽ यदि अहाँ बिजलीके तार जोड़ि रहल छी तऽ अहाँकेँ करेन्ट लगबाक खतरा नहि रहैत छै अहाँ ओहिमे जे खतरा छै ओ खतरा अहाँकेँ टलि सकैया